श्री बाबा रामदेव महर्षी महेश योगी सदगुरू वामनराव पै आनी परमहंस योगानंद हें भारतांतले कांय लोकप्रीय योग गुरू ते आमकां कशी प्रेरणा दितात अशें म्हणत जाल्यार योगासना करप आनी योगासना करुंकूच जाय आनी ती करतकूच आरोग्य बरें उरता हें सामकें ताणें आमकां पटोवन दिलां सो योगासना करप ही प्रेरणा तांचे कडल्यान आमी घेवपाची योगासना करता आसतनाच ताचे बरोबर म्हणचे योगासना भितरूच येता तें प्राणायाम करप आनी ध्यान करप हें सामकें गरजेचें हें ताणीं आमकां पटोवन दिलां सो तें आमी करुंकूच जाय म्हणचे फुडाराक आमचें आरोग्य आनी मन शांत उरता हें तांचे कडल्यान आमी शिकपाचें